हैलो हां जी हां जी महाराज बिलकुल महाराज कपड़े रक्खुड़ो तुस कपड़े मतलब रोज लाने आह्ले रक्खने जां ब्याह् ब्यूह् आह्ले रक्खने जां मतलब किस स्हाबै दे कपड़े हां जी ते महाराज पैंट कोट नार्मल फ्ही ज्हार बारां सौ तां लग्गी गै जंदा फ्ही तुसें पता पैंट कोट ऐ थोह्ड़ा महाराज रोजै दे दो अरु रोज कपड़े औंदे महाराज घट्ट तुसेंगी पता फ्ही हून घट्ट करी कियां सकदे अस तुसें आपूं पता मशीनै च केईं बारी हत्थ बी आई जंदा सुईयै थल्लै ते ओह् बिच्चें निकली जंदा ते खूनै दियां सिंडा निकली जंदियां फ्ही नेईं नेईं जायज़ ऐ दिक्खी महाराज बिलकुल गल्ल थोआढ़ी ठीक ऐ लेकिन घट्ट थोह्ड़ी करी सकदे हून साढ़े बड़े बंदे बी हैन ते घट्ट करूड़चै तां महाराज तुसें आपूं पता गै फ्ही बड़ा किश लगदा उसी पैंट कोटे ओह् बीड़े नेह् लगदे नलकियां लगदियां टिकन लगदी फ्ही बाकी मशीनै बिच्च बी तुसें पता बड़ा ओह् तेल नेहा बी पौंदा मां जवा ओह् बी बड़ा मैंह्गा

महाराज द'उं पोशाकां न थुआढ़ियां चलो कोई थोह्ड़े नेही गल्ल ऐ मतलब के बारां दे स्हाब चौह्बी बनदा तुस त्रै ज्हार देई ओड़ेओ कोई चक्कर नी ऐ चलो चौह्बी सौ देई ओड़ओ महाराज दिक्खा सौ खंड अस करने करूड़दे लेकिन तुसें सनाउड़ी मैं प्राब्लम सारी हून ते दिक्खो ते महाराज अस बी ध्याड़ी गै लांदे असें कदूं गोरमेंट तनखाह् लांदी महां अस बी ध्याड़ीदार बंदे गै न ते ध्याड़ी बनानी असें केह्ड़ी गोरमेंट तनखाह् दिंदी कोई चक्कर नी महाराज